पूर्णियाँमे हमलोगके जे छै कि बहुत दिक्कतके सामना करै लै पड़ै छै जहाँ कि अहाँके राजनीतिक हालत जे छै कि बहुत खराब छै यहाँ नेता जे छै कि भोटके टाइममे अबै छै हाथ पैर पकड़िके भोट लै ले छै आओर अयलै पैसा तैसा खिलाके भोट लै छै लेकिन यहाँ कामके नाम पर जे छै कि किछु नहि हुए छै बारिशके टाइममे जइसे कि पूरा मोहल्लाके मोहल्ला डुबि जाइ छै आओर रोडके बहुत कन्डीशन खराब छै यहाँ सही से बस स्टैण्ड रहै ओहो खराब छै वहाँके बाथरूम सब बहुत बहुत गन्दा रहै छै खाली पैसा कमाबैमे छै ओकरबाद छै कि यहाँके गाँवके हालत आओर खराब छै यहाँ रोड सही ढङ्ग से बनेनै छै देखैबला कोइ नहि छै यहाँ रोजगारके नाम पर जे छै किछु मतलब कोइ नेता नहि देखै छै यहाँ बेरोजगारी बहुत छै रहलै बिहारमे एजुकेशनके मामलामे सब से निच्चा कैटेगरीमे हमरो पूर्णियेँ आबै छै यहाँ जे छै कि सिर्फ की कैहके अयलिए अपनेके हम